हाँ मुझे लगता है कि राजस्थान की कला और शिल्प भविष्य में राज्य की संस्कृति और समाज को विकसित और प्रभावित करते रहेंगे जैसे अभी भी कहीं जगहें हैं जहाँ पर राजस्थान का मशहूर नृत्य घूमर किया जाता है और कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर राजस्थान का मशहूर खाना जो की दाल बाटी चूरमा यह भी खिलाया जाता है और राजस्थान में बहुत से त्योहार है जैसे गणगौर तीद सिंजारा आदि ये सब मनाए जाते हैं सबसे उल्लेखनीय व विशिष्ट उत्सव गणगौर है इसमें महादेव व पार्वती की मिट्टी की मूर्तियों की पूजा अट्ठारह दिन तक सभी जातियों की स्त्रियों के द्वारा की जाती हैं और बाद में उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है विसर्जन की शोभायात्रा में पुरोहित व अधिकारी भी शामिल होते हैं व बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा निकलती है